हाँ हमारे खेल के पसंदीदा खेल हैं जैसे कि हमारा खेल है फुटबॉल भी हम खेलते हैं बैडमिंटन भी हम खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं खो खो खेलते हैं यानी हम ये सारे खेल स्कूलों में हम खेल खेलते हैं बचपन से ही तो हमारी रणनीतियाँ ये हैं कि हम सब को साथ में लेकर ही हम खेलों का मज़ा ले सकें और इनका बहुत ही फायदा उठा सकें क्योंकि जब हम हमारे स्कूलों में खेल खेलते हैं तो हमारे पसंदीदा खेलों के लिए हम काफ़ी दूर जाते हैं और हमारे जो गुरुजी हैं वो ले जाते हैं जैसे कहीं कहीं टूर्नामेंट होते हैं जैसे करोली जिले में होते हैं और वे स्टेज लेवल पर होते हैं सभी जगह हमें ले जाते हैं वहाँ से हम को जीत कर आते हैं तब हम को प्रमाण पत्र भी मिलते हैं उनसे हमें बहुत ही लाभ मिलता है हमारी नौकरियों में और हमारा नेचर भी उसमें दिखाई देता है बहुत पूर्ण रूप से हमें इन खेलों के नियमों के रणनीतियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है